पौधनि खे उॻाइण बि हिकिड़ी कला आहे हिन में पौधनि खे कलमनि सां या ॿिजनि सां ॿिनी तरीक़नि सां उॻाए सघिजे थो की अहिड़ा पौधा हूंदा आहिनि जेके कलमनि सां लॻंदा आहिनि ऐं कंहिं पौधा ॿिजनि सां बि उॻंदा आहिनि लीमो अंब ॾांढ़ूंअं जा पौधा कलम लॻाइण सां उॻंदा आहिनि मुंहिंजे बग़ीचे में मां बि पौधनि जी कटिंग सां ऐं ॿिजनि सां बि उॻाईंदी आहियां इन में घणेई ॻाल्हियुनि जो ध्यानु रखिणो पवंदो आहे ऐं घणेई ॻाल्हियूं सिखण लाइ मिलंदियूं आहिनि मां गुलाब जे पौधे जी कटिंग करे लॻाईंदी आहियां हिन में ॾारीनि जो साओ हिसो ई कम में ईंदो आहे हिन जी मोटाई तक़रीबनि पैंसिल जहिड़ी हुजणु खपिजे ॾारीनि खे तिरिछो कटिणो पवंदो आहे छाकाणि त तिरिछो हिसो ज़मीन में दॿाइण सां जल्दी उॻंदो आहे कटिंग में फफूंद न लॻे इन करे इन में कीट नाशक बि लॻाइणो पवंदो आहे ऐं ॿिजनि सां घणेई पौधा लॻंदा आहिनि जंहिंमें सावा धाणा लीमो साओ मिर्च भींडियूं उॻाए सघिजे थो पर उॻाइण वक़्तु पाणीअ जी नमी ऐं मिटीअ जी क़िस्म बि ॾिठी वेंदी आहे छो जो वधीक पाणीअ सां ॿिज अंदरि ई ज़मीन में ॻरी वेंदो आहे इन करे चाहे त कलम सां उॻायो चाहे त ॿिज सां उॻायो पर उन जी पूरी ध्यान सां रखी करे देखभालु करिणी पवंदी आहे